دہلی کیونکہ ہمیشہ سے ملک کا مرکز رہا ہے راجدھانی رہا ہے اور اس حوالے سے سارے ملک کے فنکار اور دستکار اور کاریگر یہاں پہ آتے رہیں اور یہاں پر اپنا کاروبار کرتے رہیں تو اس طرح شروع سے ہی دہلی میں کسی نہ کسی قسم کی صنعت کو ہمیشہ فروغ ہوتا رہا ہے اگر آپ دہ پرانی دہلی کے محلوں کے نام سنیں تو ایک دو میں کا ذکر کروں گی تو یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں صنعتوں کو کتنا فروغ ہوا جیسے محلہ چوڑی والالان محلہ شیشہ گرانن مطلب جہاں شیشے کا کام ہوتا تھا جہ چوڑیاں بنائی جاتی تھیں ان کا کاروبار ہوتا تھا اور اس کے علاوہ بہت سارے تھے تو زمانہ قدیم سے بھی ہی یہاں پر چھوٹی موٹی صنعتیں ہیں دستکاریاں ہمیشہ فروغ پاتی رہیں اور ان کو عروج حاصل ہوا جیسے جیسے جدید ٹیکنالوجی آتی گئی اور صنعت مطلب ٹیکنک ایک طرح سے کہنا چاہیے صنعت انقلاب کا اثر بھی سب سے زیادہ دہلی پر ہوا تو اس کے ساتھ آج آج کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت ساری صنعتیں ہیں جو دہلی شہر میں خاص تو نہیں ہیں لیکن آس پاس اس لیے بکھیر دی گئی ہیں ان کو تاکہ ان کی وجہ سے پیدا ہونے والا پولیوشن یہاں نہ پھیلے لیکن آج کل یہاں موٹر مینوفیکچرنگ کے کئی خان کارخانے ہیں یہاں پر ٹائر بنانے والے بھی بہت سے کارخانے ہیں اب جیسے کہ اپو اپولو ٹائر یا اور دوسرے ٹائرس اس کے علاوہ شکر کی بہت سی یہاں مل ہیں آٹا پیسنے کی بہت سارے مل ہیں م مودی مل جو ہے فلور مل بہت پرانی ہے بہت قدیم ہے آج بھی وہاں سے پہ گیہوں سے آٹا بنایا جاتا ہے شگر ملس ہیں وہ بھی کافی ہیں جو آس پاس ہیں اینٹیں بنانے کے بھٹے بہت سے ہیں اس کے علاوہ موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو ہے وہ انقلاب آیا ہے میڈیم مطلب سے اس ٹیکنالوجی میں جس کا تعلق میڈیا سے رہا ہے تو یہ موبائل بنانے کے کارخانے موبائل کے چپس بنانے کے ک کارخانے کمپیوٹر کے کارخانے یہ آج کل بہت دہلی میں چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں بلکہ نہ صرف یہ کہ شہر کے باہر کے علاقوں میں بلکہ بہت سے کارخانے تو شہر کے اندر بھی ہیں چھوٹے موٹے جو لگاتار کپڑوں کے بہت سارے ملیں ہیں یہاں سے ساری دنیا کو سوتی کپڑا بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے جو دہلی سے بھی ہوتا ہے وہ باہر سے بھی آتا ہے لیکن دہلی میں بھی یہ سب کارخانے ہیں تو دہلی تو ہمیشہ سے کار کہنا چاہیے صنعتوں کا ایک مرکز رہا ہے اور آج یہ جدید ٹیکنالوجی کی سے ملحقہ صنعتوں کا بھی مرکز ہے